ہیلو سراج بھائی آپ کہاں ہیں میں نے اتنا دیر سے فون کر رہا ہوں میں آپ کو آپ فون اون اٹھا نہیں رہیں کیا ہے بتائیے آنا ہے یا نہیں آنا ہے آپ کو مجھے ٹرین لیٹ ہو رہی ہے مجھے غازی آباد جانا ہے مجھے اگر ٹرین مجھے لیٹ ہو گئی تو پتہ ہے آپ کو بڑی مشکل سے آج کل تو ٹرین صحیح جو ٹائم سے چل رہی ہے ٹرین جلدی سے آئیے کہاں ہیں آپ مجھے جانا ہے کیونکہ مجھے غازی آباد میں بہت ضروری کام ہے مجھے اور اس ٹائم سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں بھائی میں کب تک ویٹ کروں خواہ مخواہ میرا ٹرین چھوٹ گئی تو پتہ ہی ہے آپ کو بڑی مشکل سے ٹکٹ بھی ملتی ہے ہمیں ابھی کئی دنوں کے بعد مجھے کنفرم ٹکٹ ملا ہے سمجھے بھائی جلدی سے آ جاؤ مجھے لینے کے لیےسمجھے جی نہیں نہیں مجھے ابھی جانا ہے غازی آباد کیونکہ مجھے ضروری کام ہے مجھے جی جلدی سے آئیے کتنا دیر لگیں گے آپ کو آنے میں جلدی سے آ جائیے ارے نہیں نہیں انکل مجھے دیر ہو رہا ہے یہاں پہ پتہ بھی ہے یہاں سے آپ کو پون گھنٹہ آدھے گھنٹے سے ویٹ کر رہا ہوں میں آپ کا آپ اس ٹائم سے کہہ رہے ہیں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں بھائی ایسا ہے پھر آپ رہنے دو سمجھے نہیں نہیں نہیں رہنے دو آپ آپ کی بس کی بات نہیں ہے میں چلا جاؤں گا میں دوسرا آٹو کر کے چلا جاؤں گا میں میں جا رہا ہوں بھیّا نہیں انکل آپ اتنے دیر سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آ رہا ہوں اور ابھی تک آپ آئے بھی نہیں ہیں اور ابھی میں نے آپ کو فون لگایا ہوں بتہ ہے کتنے دیر سے باتیں بھی ہو رہی ہے آپ سے تو ابھی آپ ایسے ویسے کہہ رہے آپ مجھے مجھے لیٹ ہو رہا ہے جلدی سے آ جاؤ کتنے دیر میں آ رہے ہو آپ بتائیے جلدی سے آدھا گھنٹے میں نہیں نہیں آدھے گھنٹے میں نہیں دس منٹ کے بعد میرا ٹرین ہے جلدی سے آئیے جلدی سے مجھے جانا ہے